मूंखे नंढपण खां ई फोटोग्राफी जो तमामु शौक़ु आहे मां जिते बि वेंदी हुअमि त मां मुंहिंजो कैमरो गॾु खणी वेंदी हुअमि नंढिणे हूंदे मुंहिंजे पापा जनमॾींहं ते मूंखे हिकु कैमरो तुहिफ़े में ॾिनो हुओ चयईं की मां हमेशा संभाले रखंदी हुअमि मां जिते बि वेंदी हुअमि मूंसां गॾु मुंहिंजो कैमरो हूंदो हुओ जंहिंसां मां पशु पक्षी झील झरिना वण ऐं कई नज़ारनि जी तस्वीरूं वठंदी हुअमि ऐं अञा बि वठंदी आहियां जॾहिं बि को ॾींहुं हूंदो आहे त मां पंहिंजे साहिड़ियुनि ऐं घरवारनि जी तस्वीरूं वठंदी आहियां ख़ूबसूरतु पलनि जी तस्वीरूं वठंदी आहियां संभाले रखण लाइ सभिनी खे मुंहिंजी वरितलु तस्वीरूं ॾाढी वणंदी हुयूं सभु घणेई साराह कंदा हुआ त मां सोचियो त छो न हिन खे ई पंहिंजो पेशो ठाहे वठां ऐं मां इहो ई कयो अॼुकल्ह शादियुनि में बि फोटोग्रेफी थींदी आहिनि अलॻि अलॻि तरह जी हर रसम में जीअं हेड ॿुकी मेंहदी बहिराणो शादीअ में सभिनी खे माण्हुनि खे तस्वीरुनि जो शौक़ु आहे छा करे त हिन सां शादी हिकु ॾाढो ख़ूबसूरतु पल थींदो आहे हिन खे संभाले रखणु ज़रूरी आहे ऐं हिन करे माण्हू तस्वीरूं वठी पंहिंजे हिन ख़ूबसूरतु ॾींहनि खे पैसा गॾु संभाले रखंदा आहिन